पानिकेँ छानै लए हम सुती कपड़ाके तऽ प्लस्टिकके चादरि सँ बनल एक कृतिकऽ इस्तमाल करै छी ताकि जे पानिमे कोनो कजली तजली लागल हुए तऽ ओकरा हम ओहिमे सॅं छानि ली आ छानिके बाद पानि शुद्ध हुए तऽ हम छानै ला सुती कपड़ा या सिन्थेटिको कपड़ा कऽहम प्रयोग कए सकै छियै आ चादरि जेना एक चालनि जेना एक बनल कृतिकऽभी हम प्रयोग करै छियै जाहिसँ हमर पानि शुद्ध हुए किआ तऽ कोनो कोनो लोक रहै छै जकरा ज्यादा साधन उपलब्ध नहि रहै छै लेकिन ई साधन सभ लिए एविलेबल रहै छै